یہ سوال بہت دلچسپ ہے عام طور پر جب کوئی زبان خطے میں غالب آتی ہے جیسے فارسی عربی یا انگریزی کئی اداروں ادوار میں تو وہ مقامی زبان زبانوں پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے لغوی اثر غالب زبان سے بہت سارے الفاظ مقامی زبانوں میں شامل ہوئے جا ہو جاتے ہیں مثلاً اردو میں عربی فارسی اور بعد میں انگریزی کے الفاظ بڑی تعداد میں شامل ہوئے ادبی اثر شاعری نثر فلسفہ اور تاریخ نویسی کا انداز متاثر ہوتا ہے مثال کے طور پر فارسی نے اردو شاعری کے اصلوب اور موضوعات پر گہرا اثر ڈالا تعلیمی اور سرکاری اثر اگر کوئی زبان تعلیمی یا سرکاری زبان بن جائے تو مقامی زبان کا استعمال محدود ہو سکتا ہے یا وہ نئی زبان کے نئی زبان کی طرف مائل ہو جاتی ہے جیسے برطانوی دور میں انگریزی کا اثر برصغیر میں بہت بڑھا ثقافتی امتزاج امت امتزاج